पहले हम छोटा वाला मोबाइल चलाते थे अब बड़ा वाला मोबाइल चलाते हैं और सब कुछ वो बड़े वाला मोबाइल से ही करते हैं बड़ा बड़ा वाला मोबाइल में ही सब कुछ करते हैं फोन अच्छा से इस्मार्टफोन में करते हैं छुटका मोबाइल में ठा उतना अथी नहीं होता था ग्यारह रुपये का रिचार्ज करवाते थे तो बात होता था लेकिन अब बड़ा वाला मोबाइल में दो सौ ऊंचालीस रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो बात होती है सब कुछ अच्छा से होता है बड़ा वाला मोबाइल में नेट चलता है यूट्यूब चलता है फेसबुक चलता है और डेढ़ सौ एक डेढ़ डेढ़ जी बी डाटा देता है तो हम सब कुछ कर पाते हैं ऑनलइन सब कुछ करते हैं बड़ा वाला मोबाइल से ही करना पड़ता है मोबाइल से ही करते हैं और सब कुछ उंह मोबाइल पर ही होता है मोबाइल अपना छोट छोटा वाला मोबाइल में ही फोन बात करने में भी इतना नेटवर्क नहीं काम करता था लेकिन जिओ मोबइल में सब कुछ काम होता है फ़ेसबुक चलता है नेट चलता है और यूटूब चलता है और बिडिओ सब कुछ बनाते हैं और अब कैसे उह सब काम होता है बड़ा वाला मोबइल में जिओ में सब कुछ अच्छे से काम करते हैं लेकिन बड़ा छोटा वाला मोबइल में तो नहीं हो पाता था सब कुछ ऐसे करने में वैसे नहीं होता था इसमें सब कुछ होता है बड़ा वाला मोबाइल में फोन कम करते थे सिम नहीं होता था अब जिओ चला जिओ फ़ोन काम का सिम काम करता है ज़िओ सिम में डेढ़ दो सौ ऊंचालीस रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो सब डेढ़ जी बी डाटा देता है तो सब काम अच्छे से होता है इसमें जिओ फोन में सब कुछ अच्छे से बदल बदलते हैं तो वह अच्छे से कर पाता है लेकिन छोटा वाला मोबइल में तो ना होता था छोटा वाला मोबइल में नहीं नेट काम करता था बड़ा वाला मोबइल में तो सब कुछ होता है अब फोर जी पहले टू जी बी था अब फोर जी बी है तो फोर जी बी में सब कुछ होता है ऑनलाइन होता था यूटूब चलता था चलता है वीडियो चलता है लेकिन पहले तो नहीं हो छोटा वाला मोबइल में तो नहीं हो पाता था ई सब सब कुछ करते हैं तो नहीं उतना होता था एक